एखन आमके भाव की छै मार्केटमे बम्बइ आमके दाम की छै एहिबेर हम एहिबेर बुझलिए कि आम तऽ बहुत भेलै हँ तहन एतेक ज्यादा दाम किएक छै तऽ हम एखन अहाँके मार्केटमे की रेट अइ ज्यादा लेबै तऽ कतेक डिस्काउन्ट देबै अहाँके पास कोन आम एखन अइ कनी बतेबै ओकर बारेमे

हँ हँ तऽ हमरा तऽ कनी हमरा बच्चासबके कनी उपनयन मूड़नसब छै तऽ हमरा आम बेसी चाही तऽ अहाँके हमरा घरपर डिलीवरी करऽ पड़त हमर घर मुजफ्फरपरमे छै हमरा चारि तरहके आम चाही हँ तऽ हमरा दूसँ पाँच क्विन्टल बम्बइ आम चाही आओर दू तीन क्विन्टल कलकतिया चाही हमरा सब मिक्स चाही

नहि नहि ठीक छै ठीक छै